नमस्ते तुसें सारें की मेरा मेरा नां मिनाक्षी ते में तुस दे कन्नै अज्ज अपने सांझा करना चाह्न्नी आं कि मेरा जेह्का पसंदिदा रा आथर कु'न हा ते उसदे जेह्की ते कताबा दा नां बी सांझा करना चाह्न्नी आं ते और सनान्नी आं कि किस किस वजह् कन्नै जेह्का मी ओह् पसंद हा पैह्लें जेह्का मेरा पसंदिदा आथर हा कोटल्या कोटल्या नै जेह्की इक कताब लिखी दी ही अर्थशास्त्र उस्सी जेह्का तां पैह्ली लाह् बुक बी मन्नेआ जंदा ऐ ते पैह्ली लाह् बुक इस लेई इस गल्ला मन्नेआ जंदा ऐ कि जेह्की इंडिया च पैह्ली लाह् बुक उ'ऐ लखोई दी ही फ्ही उस्सी नुआढ़े बाद उस्सी चेंज करियै असें इंडियन पॉलिटी दा नाम बी दित्ता गेआ कोटल्या जेह्का हा ना बड़ा ही जेह्का म्हान कवि हा इंडिया दा ते उस्सी तां बी मन्नेआ जंदा फेमस तां बी हा के ओह् इंडिया दा पैह्ला कवि हा ते इसदे कन्नै जेह्का कोटल्या नै बड़े सारे होर बी चीजां लिखियां हियां होर बी चीजां समझाइयां हियां ते कोटल्या दी मी इक चीज होर बड़ी शैल लगदी कि ओह् जेह्का चंदरगुप्त मौर्य डायनेस्टी दा प्राइम मिनिस्टर हा प्राइम मिनिस्टर होना कोई निक्की गल्ल नेईं होंदी ऐ बड़ी बड्डी गल्ल होंदी ऐ अपनियां ते उस टाइम इच ओह् प्राइम मिनिस्टर रेही दा हा ते एह् गल्ल जेह्की मी सारें ई जैदा शैल लगदी ऐ ते इसदे वजह् कन्नै ओह् मेरे जेह्का पसंदिदा लेखक हा ते उसदी जेह्की कताब ऐ अर्थशास्त्र उसदे बारां चैप्टर लखोए दे हे ते ओह् बी मी बड़ी जैदा पसंद ऐ में पढ़ी दी ऐ ओह् ते उसदे पर जेह्का तां इंडियन दा पैह्ला लाह् उसदे पर मैंशन मतलब इंडियन आह्लें दा इंडिया दा कनून नुआढ़े पर गै लिखे दा हा पैह्ला ते इस करियै कि उस कताबा गी अस सारे इंडिया आह्लें पढ़ना चाहिदा ते कोटल्या होरें रस्पैक्ट देनी चाहिदी थैंकयू